چیتن بھگت ایک رائٹر ہیں جس کی ایک ناول ہے ہاف گرل فرینڈ جب اس کتاب کو ہم نے پڑھنے کا ارادہ بنایا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کتاب مجھے زیادہ پسند آئے گی یا اس کتاب کو میں بار بار پڑھوں گا اس کتاب کے اندر جو دو کیرکٹر کو یوز کیا گیا جو دو کردار ہیں اس کو استعمال کیا گیا ایک کردار ہے مادھو جھا جو جس کا تعلق بہار سے ہے اور ریا سومنی جو دوسری کردار ہے وہ دہلی کی ہے اور مادھو جھا جو ہے وہ دہلی کے اندر دہلی یونیورسٹی کے اندر اپنا داخلہ لیتے ہیں اور اس طرح ایک محبت کی داستان کو ہاف گرل فرینڈ کے اندر یہ پیش کیا گیا اور چیتن بھگت جو بہت بڑے رائٹر ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں وہ کافی انداز میں اس پورے کردار کو گھماتے ہیں اور کردار کو پیش کیا کہ ایک مادھو جھا جو ایک اسٹواینٹ ہوتا ہے دہلی کا ایک طالب علم ہوتا ہے جو بہار کا رہنے والا ہوتا ہے اور ریا سومنی جو دہلی کی رہنے والی ہوتی ہے اور ایک امیر زادی لڑکی ہوتی ہے اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مادھو جھا جو ہوتے ہیں وہ ایک نارمل کلاس کے ہوتے ہیں اور دونوں کی دونوں میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور اس کردار کو اور اس کتاب کو پڑھنے سے میرے ذہن کے اندر جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ انسان کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے محبت جب ہونی ہوتی ہے یا کسی سے بھی ہو سکتی ہے محبت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ انسان کیسا ہے انسان کے پاس کتنے پیسے ہیں اس کے اخلاق اس کے عادات اس کے اندر کیا چیز ہے کیا کوالٹی ہے وہ انسان دیکھتا ہے اور پھر انسان اس کو چاہنے لگتا ہے اور اس طرح یہ کتاب ایسی ایسی لگی مجھے اور مجھے کافی یہ اس کتاب نے تجربات دیے ہیں اور مجھے بہت پسند آیا یہ کتاب اور اس کتاب کو میں سال میں دو تین بار پڑھ لیتا ہوں